جی ہاں ہندوستان جیسا کثیر لسانی ملک کئی زبانوں اور اس ان کی علاقائی بولیوں کا مرکز ہے اگر بات اردو زبان کی کی کی کریں تو اس کو بھی کئی علاقائی بولیاں ہیں جن کا استعمال مختلف ریاستوں میں کیا جاتا ہے میں نے خود بھی مختلف مواقع اور اردو کے علاقائی بولیوں کو سنا ہے سنا پڑھا اور کچھ حد تک استعمال بھی کیا ہے مثال کے طور پر ہیں دکنی اردو جو کہ حیدرآباد کرناٹک اور مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں بولی جاتی ہے اس میں عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں کا اثر بھی پایا جاتا ہے اس کا اس کا انداز نرم شائستہ اور مخصوص لہجے بیں ہوتا ہے ایک اور مثال لکھنوی اردو کی ہے جو اپنے تہذیبی رنگ شستگی اور محاوراتی محاوراتی حسن کے لیے مشہور ہے اسی طرح پنجابی اثر والی اردو یا بہاری اردو میں بھی لہجے اور الفاظ میں خاص فرق محسوس کیا جاتا ہے